हां हां कोण उलयता अच्छा अच्छा ओके जिमाक जॉयन जावपाक आसलेलें ओके कितली एज तुमची हां ओके हाचे पयलीं बी तुमी जीम जॉयन केल्लें खंय हां ओके थंय तुमचो प्लेन कसो आशिल्लो म्हणजे तुमी कितें करतालीं कशें तुमकां सांगिल्लें

आं ओके ओके अच्छा अच्छा ओके सो आतां तुमी हां ओके ओके हांव सांगता तुमकां तुमकां आतां कितें जाय वैट गैन जाय वैट लॉस जाय कशें कितें तुमकां जाय म्हणल्यार तुमकां एक्जेक्ट्ली कितें जाय वैट लॉस जाय आशिल्लें ओके बरें आसा आं आमचें कशें आसा की वैट लॉसा आसा की वैट लॉस आसा की तुमकां सुटेबल टायमींग खंयचो आसता सकाळचे प्रिफर करतलीं तुमी कांय सांजे प्रिफर करतलीं सांजचें ओके सांजे इवनींग कितल्यांक सुमार येवूंक शकता चार ते साडे पांच टायमींग दवरचो पडटलो एटलिस्ट देड वर तरी ती एक्सरसाइज करुंकूच जाय सो हय तें तीन वर तुमकां जाय जाल्यार मागीर आनीक रावूंक जाता तशें कांय ना पूण मिनिमम मिनिमम देड वर तरी करपाकूच जाय सो ते प्रमाणे आमी तुमकां पेन आवट करतले कळ्ळें सो सगळ्यांक हय सांगता आं कितें हां हां तुका जाय तसलें तशें कांय ना तूं कार्डिओ कर ना जाल्यार तुका कितें जाय तशें म्हळ्यार आमचें तुका येल म्हणटकीर आमी तुका समजावून सांगता इन अॅन्ड अरावंड तुका सांगता कार्डिओ करूं जाता आनी तुका कितें जाय तसलें करूं जाता कळ्ळें पूण आमी जें सांगता पळय तें तुमी फोलो करपाक जाय सारकें हय सगळे आमी शिकयतलीं एक्सरसाइज पर्सनल ट्रॅनींग ट्रॅनर आसता आमचो तो सगळें शिकयतलो कळ्ळें सो ताचें टॅन्शेन घेवपाची कांय गरज ना फी फी आतां आमचो प्लेन आसा तीन म्हयन्यांचो प्लेन घेयत जाल्यार स हजार रुपया कळ्ळें एडमिशन बी सगळें एडमिशन बी फी सगळी तितुनूच येता तीन म्हयन्यां भितर सामकें बारीक सरपातळ जाता कळ्ळें सो तुमच्यान येवूंक जाता तशें कांय ना कळ्ळें सो तुमी हांगा येतकीर हांव तुमकां डायरेक्ट सांगतां कितें कितें कशें कशें कितें आसा तें कळ्ळें सो पयलें हांगा येवन मेळा म्हाका तुमकां पळयता हांव कशें आसा तें पळयतकीर म्हाका कळटा की कितली एक्सरसाइज दिवपा जाय तो कळ्ळें पळयात म्हागे तशें देवान दिलेलें आसा एक म्हाका हांव पळयतकीर म्हाक कळटा सगळें कळ्ळें सो येवन म्हाका मेळा केन्ना येतलें फाल्यां येता परवां येता ओके ओके बरें बरें परवां कितल्यांक येता आं ओके ओके ओके पळयता ओके बरें तर आं